दिक्खो जी सब तू बड्डा चैलेंज होंदा कि कोई सोचदा कि अमरनाथ कि'यां जाना ते ओह् ट्रैक बड़ा लम्मा ते पैह्लें अपने मनै गी बनाना पौंदा कि एह् नेईं ट्रैक करना मैंटली बी अपने आप गी प्रीपेअर करना पौंदा कि नेईं में इत्थै जाना जरूर में शैल मतलब इंया खूबसूरती दिक्खनी अपने लाकै दी ते ओह्दे बाद तुं'दी पर्सनेलिटी बी चेंज होंदी ते ओह् दिक्खदे कि अगर तुसें जादै चीज़ां दिक्खी दियां होङन ते तुसेंई जादै पता होना कि केह् गलत ऐ ते केह् स्हेई ऐ कि केह्का लाका शैल ऐ ते केह्का नेईं